में सोमा बोल्ला नी आं सीढ़ा कलोनी दा ते अज्ज बड़ा अरेंज़मैंट ऐ ते पैह्लें पैह्लें गड्डियां बी नेईं थी होंदियां ते पैदल जंदे हे लोग हाल ते पढ़ने दी होंदी निं ही गुंजाइश पर जेह्ड़े पढ़ी जंदे हे ते नौकरी नेईं ही थ्होंदी ते थ्होई अगर तां जुल्लदे जाना पौंदा हा ते गड्डियां बी निं ही होंदियां ते भ्राऽ मेरे भ्राऽ मेरे दौ जगट बिच नौकर हे ते उ'नें कोई दस्स किलोमीटर पैदल औना पौंदा हा ते भी थ्होंदी ही गड्डी ते भी रियासी जाना उ'नें नौकरी करने गी ते भी जुल्लदे कोई दस्स किलोमीटर जुल्लदे औना होंदा ते अज्ज बड़ा अरेंजमैंट ऐ गड्डियां लग्गी दियां सारे जगह जगह सिर ते पैह्लें पैह्लें कुत्थें होंदियां गड्डियां नौकरियां कुदै जम्मू जाना होंदा हा ते दौं दिन पैह्लें चली पौंदे हे जुल्लदे ते अज्ज ते बड़ा अरेंज़मैंट ऐ ते पैह्लें पैह्लें बड़ा मुश्कल भ्रांऐं मेरे नै एड्डे दूरा तन्खाह् केह् थ्होंदी ही डेढ़ सौ रपेआ डेढ़ सौ रपेआ म्हीनै दी तन्खाह् थ्होंदी ही ते उनें एड्डे दूरा जुल्लदे ते दस्स किलोमीटर उनें जुल्लदे जाना ते उत्थां थ्होनी गड्डी ते भी जाइयै नौकरी पर पुज्जना ते भी तन्खाह् किन्नी थ्होनी डेढ़ सौ रपेआ डेढ़ सौ रपेआ तन्खाह् थ्होनी होनी ते भी उत्थां जेल्लै म्हीना दऊं औना होऐ ते भी बी जुल्लदे औना दस्स किलोमीटर एह् गड्डी गै नेईं ही थ्होंदी ते अज्ज बड़ा अरेंज़मैंट ऐ ते अज्ज बड़ा अरेंज़मैंट ऐ ते बड़ियां स्कीमां न आई दी गड्डी अज्जकल जगह जगह सिर आई दी गड्डी ते दौं गैंही लोक पैदल जंदे ते भी अस जुल्लदे मेरे प्योकै बीह् किलोमीटर दूर ते में बी जुल्लदी गेई दी आं जुल्लदे जाना ते बड्डलै दस्स ञारां बजे जाना ते शामीं पंज छे बजे घर पुज्जना जुल्लदे एड्डा दूर बड़े दूर पैदल जाना पौंदा हा ते अज्ज बड़ा अरेंज़मैट ऐ ते अज्ज होशां बी नेईं रेही दियां इन्नियां ते इसलै ओह्बी सट्ठ बासठ साल हई गेदी होनी इसलै बाऽ हून इन्नी होश बी निं ऐ जुल्लनै आह्ली बाऽ असें जे असें कम्म कीते दे आं जान कड्ढियै ते अज्ज बी ध्याड़ी ला दे आं ते अस बड़ी दूर जाना होंदा हा कम्म करने गी झज्जर असें इत्थां झज्जर दी असें कोई इत्थां दस्स किलोमीटर कोई आर पार पैंडा होना ते एड्डे दूर असें घाऽ गी जाना ते एड्डे दूर ढक्की ढलनी ते दूई चढ़नी ते भी जाइयै थ्होंदा घाऽ नेईं तां भी उत्थां घैंटा डेढ़ च घर औंदे हे जुल्लदे गै ते अज्ज गड्डी दा चंभपुना गै होंदा गड्डी कुत्थां लब्भै असेंगी पार जाना कुदै गड्डी बी बैह्ली बैह्ली जंदी ही ते असें बड़े खुश होना ओह् आई गड्डी ओह् आई गड्डी ते सारें कम्म छोड़ियै जाना गड्डी दिक्खने गी ते अज्ज बड़ा अरेंज़मैंट ऐ अज्ज सारै गड्डियां गड्डियां हर जगह गड्डी गै गड्डी पैह्लें असें बड़े दुखै दे दिन कट्टे दे उ'नें भ्राएं मेरे गै इन्ने दुखै दे दिन कट्टे दे डेढ़ डेढ़ सौ जेह्का म्हीनै दी तन्खाह् लैंदे हे अज्ज ओह् पचासी पचासी ज्हार रपेऽ बी लैंदे रेह् अज्ज ओह् अपना कारोबार शैल कीते दा ते असें बड़ा औखा टैम पास कीते दा